जेना हम सभ कहुँ बाहर जाइत छी तऽ दोस्त रहल हम रहलहुँ चाहे घरके रहल तऽ जतेक दोस्त सभ छी तऽ बाहर गेलहुँ तऽ हमरा सभकेँ जे छै पैसाके हिसाब से रहैत छै कि हँ जतेक जेबमे पैसा है ओहिके हिसाब से अगर रहल तऽ ओएह मुर्गा भात से सभ जे मछली चाहे किछु जेकरा जे खाएके छै केओ वेजिटेरियन खाइत छै किओ नोन वेजिटेरियन जे होइया से तऽ इहे सभ शाकाहारी हम सभ खेलहुँ तऽ आओर किछु नहि आओर चटपटा तऽ जेना चाट भेल समोसा भेल तऽ इहे समोसा अक्सर हम सभ खाइत रहैत छी होटलमे गेलहुँ ढाबामे जाइत छि तऽ डोसा नहि तऽ शाकाहारी सामान इएह सभ खाइत छी आओर किछु नहि जे हमरा सभकेँ अछि इसभ खा पीके रहैत छी अपन आओर बस आबि गेलहुँ घर बस अतबे हमरा सभकेँ पसंद अछि से इहे अछि